شادیوں میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں ٹینکر منگوانا پڑتا ہے کیوں کہ پانی پینے کے اور پکانے کے لیے الگ الگ پانی منگوانا پڑتا ہے پکانے کے لیے ٹینکر منگوانا پڑتا ہے اور پینے کے لیے بوتلیں منگوانی پڑتی ہے جو کہ فلٹر ہونی چاہیے کیوں کہ اگر لوگ اسے پیئے تو ان کی صحت پر برا اثر نہ ہو اور وہ پی کر بیمار نہ ہو جائے اس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اسی لیے ہمیں صاف پانی منگوانا پڑتا ہے تاکہ وہ لوگ پیئے اور اس سے کوئی نقصان نہ ہو پکا پکانے کے لیے بھی اچھا پانی منگوانا پڑتا ہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے اگر خراب کھانا ہوگا تو پکوان بھی خراب ہو جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر کافی حد تک اثر پڑ سکتا ہے اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا اور پانی جتنا زیادہ منگوائیں گے اتنا اچھا ہوگا تاکہ لوگ صاف ستھرے پانی سے کام کر سکیں کیوں کہ پکانے کے لیے کافی پانی استعمال ہوتا ہے تاکہ پہلے گوشت دھویا جاتا ہے پھر اس پہ پکایا جاتا ہے پھر چاول دھوئے جاتے ہیں ترکاری بھی دھوئی جاتی ہے پھر اسے پکانے بھی پڑتا ہے ہر چیز کو دھو کر اور پکا پکانے سے پہلے دھونا چاہیے تو دھونے کے لیے بھی میٹھا پانی ہو تو کافی اچھا ہوتا ہے اسی لیے پانی جتنا زیادہ منگائیں گے اتنا اچھا ہوگا فائدہ بھی ہوگا لوگوں کی صحت پر برا اثر نہیں ہوگا لوگ کھائیں گے تو تعریف کر سکے کہ پانی کی وجہ سے کھانا برباد نہ ہو اور بھی پانی کے فائدے بہت زیادہ ہے پانی صاف جگہ سے منگوانا ضروری ہے ٹینکر بھی صاف ہو پہلے دیکھ لے کہ پانی جہاں سے آ رہا ہے وہ کہاں صاف جگہ سے منگوا رہے ہیں یا نہیں جب شادیوں میں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اسے اچھی جگہ سے منگوانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم لوگوں کی صحت کا خاص خیال رکھ سکے کیوں اگر ہم کسی کو دعوت پر بلا رہے ہیں تو ان کی صحت کی بھی ذمہ داری ہماری ہی ہوتی ہے اور پینے کے پانی کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے اس کے لیے بھی فلٹر کی بوٹلیں منگوانی پڑتی ہے بوتلیں بھی صاف ہونی چاہیے لوگ اسے ہاتھ سے نہیں بلکہ بوتلوں سے استعمال استعمال کر سکے اور بڑی کسی اچھی سی مشہور کمپنی سے منگوانا چاہیے تاکہ وہ صاف ستھرا اور بے حد اچھا ہو اور لوگ اسے پی سکے اور اسے زیادہ میٹھے میں بھی یوں استعمال کیا جاتا ہے تو میٹھا میٹھے میں میٹھا پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے